बैंकमे बीमा होइ छै कोन तरहसँ नौकरी होइ छै केना कागज पत्तर कोन आबय छै कोन तरहसँ होइ छै केना होइ छै कोन कागज केना लागय छै पढ़ल लिखल आदमी चाही अइमे पढ़य लिखयवला जानकारीवला आदमी चाही जानकारी चाही तब ने हेतय बीमाके हेतय नौकरी हेतय बैंकके कोन कागज चाही केना चाही जानकारी नहि छै जानकारी होना चाही पढ़ल लिखल बाल बच्चाके सबचीजके जानकारी होना चाही तब ने कागज पत्तर लागतय कोनो बैंकके बीमाके केना होइ छै नौकरी कोन अनुसारसँ होइ छै कागज पत्तर चाही ओकर क्लियर सब चीज पता चाही तब ने नौकरी बीमा हेतय बीमा होइ छै नौकरीके कटय छै बीमा होइ छै पढ़ल लिखल आदमी चाही अइमे जनकारी जनक जानकारी आदमी चाही नौकरीवला नौकरी होना चाही बाल बच्चाके पहिर पढ़ाबय लिखाबयमे बहुत मेहनत छै बहुत अथी होइ छै तब ने चाही नौकरी कागज पत्तर पूरा जानकारी चाही